آپ اپنی تربیت اور ریس کی تیاری میں جزیات اور ہائڈریشن کو کیسے شامل کرتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم یعنی ریس لگائیں تو ایک تو منہ بند رکھیں اور سانس جو ہیں بڑے کے ساتھ لیں آہستہ آہستہ تو اپنی پوری احتیاط کریں تو ان شاء اللہ کسی چیز کی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور آسان بھی ہوگا اور منہ سوکھنے کا بھی